भारत दे ऐजूकेशन सिस्टम दी गल्ल कीती जा ते भारत च पैह्लें गुरूकुल सिस्टम होंदा हा जेह्दे बिच्च बच्चे जेह्ड़े न प पढ़ने आस्तै गुरूकुल जंदे हे ते अपने गुरुएं कोल गै ओह् सारी शिक्षा जेह्ड़ी न हासल करदे हे फिर बाद बिच्च साढ़े कोल जेह्ड़ा ऐ ऐजूकेशन पालसी दा कंसैप्ट आया जिस्सी अस आखने न नैश्नल पालसी आन ऐजूकेशन जेह्ड़ी कि उन्नी सौ छियासी कोला हल्ली धोड़ी चला करदी ही जेह्दे बिच्च साढ़े कोल केह् हा कि साढ़े कोल बच्चा जेह्ड़ा ऐ प्री प्राईमरी बिच्च औंदा हा ते तिन्न साल ओह् प्री प्राईमरी स्कूलिंग करदा हा उस कोला बाद उस केह् करना होंदा हा उस कोला बाद उस प्राईमरी स्कूलिंग आस्तै जंदा हा ओह् प्राईमरी स्कूलिंग दे बाद उस दो पंज साल लाइयै उस मिडल स्कूलिंग आस्तै जाना ते मिडल स्कूलिंग दे बाद ओह् हाई स्कूल ते हाई स्कैंडरी स्कूलिंग करदा हा अपनी खतम मीन्स कि इस्सी अस आखदे हे टैन्न प्लस टू सिस्टम आखदे हे जेह्दे च बच्चा जेह्ड़ी ऐ अपनी सारी ऐजूकेशन जेह्ड़ी ऐ बेसिक्स जिस्सी अस ऐजूकेशन आखने ओह् हासल करदा हा बेसिक ऐजूकेशन हासल करने दे बाद बच्चा जेह्ड़ा ऐ ओह् अगर होर हायर स्टडी आस्तै जाना चांह्दा तां ओह् आगे अग्गें जेह्ड़ा ऐ ओह् अलग अलग जेह्ड़े विश्वविद्यालय न उत्थै जाइयै अपनी शिक्षा जेह्ड़ी ओह् हासल करी सकदा हा बट हून जेह्ड़ा साढ़े कोल बीह् सौ बीह् बिच्च इक न्यू ऐजूकेशन पालसी आई ऐ जेह्दे जेह्दे अंडर जेह्ड़ा ऐ इस्सी जेह्ड़ा टैन्न प्लस टू सिस्टम ऐ इस्सी रिप्लेस कीता गेआ ऐ विद फाईव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सिस्टम कन्नै ठीक ऐ एह् इसदा जेह्ड़ा मेन फोकस ऐ इक ते बच्चे दा बच्चे कोल जेह्ड़ा बच्चे दा जेह्ड़ा टैलेंट ऐ उस्सी कड्ढियै बाह्र लेआना ऐ ते बच्चे दा जिस बी कम्म बिच्च जेह्दे च उसदा इंटरस्ट होऐ ना जिस पर्टीकुलर सब्जैक्ट च ओह् चांह्दा ऐ कि में इस बिच्च गै अपनी ऐजूकेशन अग्गें हासल करनी ऐ में इस्सै फील्ड बिच्च अग्गें जाना चाह्नां ऐं उस्सी उस्सै फील्ड बिच्च अग्गें लिया जिता जाना ऐ इस बिच्च बच्चे गी इक अपना मेन जेह्ड़ा सब्जैक्ट है उस्सी उस चुनी लैना ऐ ते उस्सै बिच्च उस अग्गें पढ़ाई करनी ऐ होर जेह्ड़ा मेन फोकस इस न्यू ऐजूकेशन पालसी दा ऐ कि हर इक बच्चे गी इक फारन लैंग्वेज जेह्ड़ी ऐ ओह् औनी गै चाहिदी ऐ ते हून जे एंड के बिच्च बीह् सौ बाई बिच्च जेह्ड़ा ऐ असें इस न्यू ऐजूकेशन पालसी गी केह् कीता ऐ असें इम्पलीमेंट करी लैता ऐ ते हून कालेज च इम्पलीमेंट होई गेदी ऐ ते बच्चें गी बी असें जेह्ड़ी एह् प्रोवाईड करा ने आं